फाटल्या वर्साच्यान गुगल ट्रान्ज्लेटराचेर कोंकणी भाशा येवपाक लागला पयलीं कोंकणी पयलीं इंग्लीश हिंदी अश्योच भाशा येताल्यो पण आ आयजकाल कोंकणी भाशा हीय येवपाक लागला ती नवी टॅक्नॉलॉजी आसा आनी जाय त्या पर्यटेंका पर्यटकांक हाचो वापर जाला जशें की कोणाक आमची कोंकणी भाशा कळना तीं

ती हिंदी लँग्वेज आसा पळय ती त्या ट्रान्ज्लेटराचेर टायप करतलो आनी ती ट्रान्ज्लेट जावन मागीर कोंकणीन येता मागीर ताका आपल्या भाशेन कोंकणीचोय कोंकणी कशी उलोवपाची तेंय कळटा हेतून तांकां गोंय भोंवपाक खूब हॅल्प जाला आनी हें तांकां खूब सोंपें पडटा आमच्या युवा पिडी पुस्तकां वाचपाक लायब्रीन वसपाक जाय अशें ना आयजकाल मोबायलाचेर पुस्तकां येता तीं पयलीं किदें कोंकणी हिंद इंग्लीश हिंदी अशींच येतालीं पूण आयजकाल आमचीं जीं कोंकणीची पुस्तकां आसा

मागीर जीं नाटकाचीं पुस्तकां आसा आमचीं तियात्रांचीं पुस्तकां आसा तीं सगलीं मोबायलाचेर येता आनी आमचो युवा आसा पळय तीं तीं वाचपाक शकता गुगलार ओपन करून इंटनॅट जायते लोक न्यूज सुद्दा पळोवपाक मेळटा पयलीं फक्त इंग्लीश हिंदी हेत येताले आयजकाल आमचे कोंकणीचे जे आमचे गोंयचे न्यूज पेपज आसा पळय जे आमकां न्यूज दिता तूं गुगलार वचून मारीत धर जाल्यार आपोआप सगलो न्यूज येतलो डेटीच्या परमाणे तुका सगलो कोंकणी न्यूज येता आनी आमच्या गोंयांत किदें घडटा तें तुका मोबायला वयरसून पळोवपाक मेळटा कोंकणीन आमचे नवे नवे न्यूज चॅनल्स वाडत आसा जाका लागून आमच्या जाण्ट्यांक नेण्ट्यांक सगल्यांक त्या न्यूज चॅनलां वयरसून न्यूज कळटा आनी आमचे गोंयान किदें घडटा तें तेंकां सोंपेपणान तेंच्या मोबायल टिवी वयल्यान कळून येता